हलो तव्हां सत्यम होटल मां ॻाल्हायो था मां जोती ॻाल्हायां थी जूनागढ़ मां थोरी देरि अॻु तव्हांखे ऑढर कयो हुओ हुन में पनीर जी भाॼी पनीर टिक्का दालि फ्राय जो ऑडर कयो हुओ ॾह फुलका जीरा राइस ऐं हुन में ॿीं बि वस्तू उमेरड़ियूं आहिनि हुन में ॾह गुलाब जांबू ऐं पंज फुलका चीज वारो नान गॾु मोकिलिजो